हलो केर थो ॻाल्हाए हा इहो मोबाइल जो ई दुकानु आहे हा हा इहो बि मोबाइल जो ई दुकान आहे कहिड़ो मोबाइल खपेव

हा त असां जे हिते वाइ ट्वेंटी वीवो जो ऐं हिकु रेडमी यांरहों नम्बर मोबाइल अथव सुठो तव्हां जे लाइ हा हा हुन में हा हा नयूं नयूं जेको बि सभु आहिनि उहो सभु अथव हिनमें हा हा हिकु अथव ॿावीह हज़ार हिकु अथव अरड़हं हज़ार हा हा हिकु पंद्रहें हज़ारें जो बि अथव वीवो सत्रहों नम्बर

हा हा हा सभु अथव सभु अथव जेको तव्हां खे खपेव उनमें सभु अथव हा तव्हां खे उनमें हिक साल जी वॉरंटी मिलंदव गैरेंटी त न ईंदी आहे भेण वॉरंटी ईंदी आहे तव्हां खे साल जी वॉरंटी मिलंदव हा हो उहो त सभु तव्हां खे कम्पनीअ जे में वञी करे उते हा हा पैक पीस ॾींदासीं तव्हां खे एकदम नयों क़िस्त वारो खपेव हा सही हा त स्टार्टिंग में त पहिरों तव्हां ॿ हज़ार रुपया भरे सघो था पोइ हर महिने तव्हां हज़ार हज़ार रुपयो भरंदव त तव्हां खे जेतिरे जो तव्हां मोबाइल वठंदव अगरि पंद्रहें हज़ार जो वठो था त हुनजे हिसाबु हा तेरहं तेरहं क़िस्तूं थींदव ऐं सत सौ रुपया उनजी उनजो क़ाइदे जो थींदव भई वधीक लॻंदव तव्हां खे पैसा हो त कं हो त कम्पनी वठंदी असां न वठंदासीं त तव्हां वठणु चाहियो था मोबाइल हा हा हा वीवो जो ई सुठो अथव असांजा कर्मचारी बि उहो ई यूज़ इस्तेमालु कंदा आहिनि उन उनजा ॾाढा सुठा उपयोग आहिनि ऐं ऐं ऐं उहो हैंग बि न थींदो आहे बंदि बि न थींदो आहे हा हा तव्हां पंहिंजो आधार कार्ड ऐं पेन कार्ड जो ज़ेरोक्स खणी अचिजो त पोइ हुन नंबर ते तव्हां हा हा